मैथिली हमरसबके मधुर भाषा छै मैथिलीमे हमसब कोइ भी काम उम या कोइ भी जइसे कि कोइ पूजा उजा करै छिए ओहिमे पण्डीजीसब मैथिलीमे ही मन्त्र पढ़ै छै मैथिलीमे ही सबकछिु करै छै मैथिली जइसे कि हमरासबके कोइ परब अबै छै या कोनो जइसे कि छठे परब अबै छै छठ ओहिमे गीतसब गाएल जाइ छै जे मैथिलिएमे रहै छै सब मैथिलीमे गाएल जाइ छै मैथिली मैथिलीमे कोइ दू आदमी जेना कि कोइ किछु करबो करै छै झगड़ो उगड़ो तऽ ओहिमे लगै छै जे कतेक मधुर भाषा बोलि रहलै हइ मैथिलीमे मैथिली हमरसबके बहुत अच्छा भाषा छै मैथिलीमे किछु भी देखबै कहीँ भी देखबै जे मैथिलीमे कोइ भी गाना मैथिलीमे सुनबै तऽ कतेक अच्छा लगै छै मैथिलीके गाना सुनैमे एतेक मधुर लगै छै कि सुनऽ देखबै ककरो जइसे कि कोनो परबेमे जइसे छठे परबमे छठी मइआके जे गानासब गबैत रहै छै मैथिली महिलासब कतेक मधुर लगै छै सुनैमे आओर कतेक बढ़िआँ लगै छै ओ मैथिली सुनैमे मैथिली भाषामे किछु सुनिऔ अहाँके कतेक बढ़िआँ लागत बहुत मैथिली भाषा एहन हैबे हइ जे बहुत सुनैमे मधुर लगै छै मैथिली आओर मैथिलीमे कोनो कविता पढ़िऔ या किछु करिऔ तऽ बहुते एतेक अच्छा लगै छै पढ़ैमे मैथिली कहैओमे आओर सुनैओमे एतेक बढ़िआँ लगै छै ओ कोइ जवाबे नहि छै आओर मैथिलीमे अहाँ किछु भाषणो दिऔ या किछु भी करिऔ अहाँ किछु भी करिऔ देखिऔ मैथिलीमे सुनिके कतेक सब आगेके भावुक होइ छै आओर